महिलाउनि खे रोज़गार में ॾाढियुनि चुनौतियुनि जो सामनो करिणो पवंदो आहे जिते उहे कमु कंदा आहिनि हुते उन्हनि खे माण्हू ग़लति कमेंट कंदा आहिनि कूड़ींदा आहिनि पर फिर बि महिलाऊं पंहिंजे कम ते वेंदियूं आहिनि कंधे सां कंधो मिलाइनि थियूं पिछले कुझु सालनि में पंहिंजो देश बदलियो आहे महिलाउनि खे बि समान अवसर मिलनि वेठा था उहे बि अॼुकल्ह जेंट्स खां कंधे सां कंधो मिलाए हलनि वेठियूं थियूं अॻिए जे ज़माने में ईअं न हूंदो हुयो पहरियों सिर्फ़ु पंहिंजे छोकिरनि खे ई पढ़ायो वेंदो हुयो पर हाणे हेड़ो कान्हे हाणे पाण धीअरुन खे बि पढ़ाइनि था ऐं ओतिरो ई सुठा समान अवसर मिलनि था अॼु जे ज़माने में पुटनि खां वधीक पंहिंजूं धीअर आहिनि